जय झूलेलाल ॻाइणु समय पहिरियों पहिरियों त असां हिकु कमु कंदा आहियूं पहिरियों सभु असां प्रेक्टिस माना अभ्यास कंदा आहियूं चङी तरह सां पंहिंजो पूरो नमूने सां चङी तरह तालि मेलि विहारे इशारा हथनि जा कंधनि जा अखियुनि जा संगीतकारनि बैंडुनि सां सहियोगु करे पूरो अभ्यास करे सुठे नमूने सां पोइ ई ॻाईंदा आहियूं ऐं तमामु सुठे नमूने सां हुनजो असांखे फ़ाइदो मिलंदो आहे मतलबु माण्हू ख़ुशि थींदा आहिनि असांखे पिणु ॾाढो मज़ो ईंदो आहे जय झूले